جی علی گڑھ ضلع میں بہت سے ایسے قابل ذکر مقامات ہیں جو زائرین کے لیے بہت ہی دلچسپ ہوتے ہے ہیں ایسے کہ مولانا آزاد لائبریری یہ انتہائی بہت ہی فیمس بہت ہی مشہور لائبریبری ہے اور آپ جب آئیں گے تو وہ منظر آپ کو دیکھنے کے قابل ملے گا جب اسٹوڈینٹ برک ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور اسی طرح ہیں جو ہے باب سید ہے وہ دور دور سے لوگ جو ہے اس کا اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ انتہائی دیکھنے کا منظر ہوتا ہے اور جو ہے کہ سر سید ہاؤس ہے یہ سب اس میں جو ہے سر سید کی چیزیں ہیں ان سے وابستہ جڑی ہوئی چیزیں ان کی ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں اور پھر ان کی خطوط وغیرہ ان کی کتابیں یہ ساری چیزیں ان کے لیے تو زیادہ ہی بہت ہی زیادہ جو ہے دلچسپ ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ پسند آتی ہیں جو لوگ سر سید سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں ان کی محبت زیادہ محبت کرتے ہیں خصوصاً وہ لوگ جو علی علیگ ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں جو طلبا کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے اکثر بہت ہوتا ہے اکثر اسٹوڈینٹ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ علی گڑھ میں پڑھے اور یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جو ہے باب سید بھی ہے جو دیکھنے کے لائق ہوتا ہے